میرا دوسرا پروڈکٹ ہیڈ فون تھا میں اس کے بارے میں کچھ نگیٹیو اور پوزیٹیو اکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گا تو میں پہلے پوزیٹیو اکسپیرئنس شیئر کروں گا ہیڈ فون ایک اعلیٰ معیار کے ہیڈ فون بھر پور اور عمیق آڈیو تجربہ فراہم کرتے ہیں جو آپ کو غیر معمولی وضاحت کے ساتھ موسیقی فلموں تمیز سے لطف اندوز ہونے دیتے ہیں ہیڈ فون تنشور کی تنہائی کو کم کرتے ہیں سر کو مفنوں کرنے والے ہیڈ فون پس منظر کے شور کو روکتے ہیں توجہ مرکوز سننے یا آرام کرنے کے لیے ایک پر سکون ماحول پیدا کرتے ہیں ہیڈ فون لے جانے میں آسانی ہوتی ہے جو انہیں سفر میں یا ورزش کے درمیان یوز کرنے میں یا روزانہ کے سفر کے دوران چلتے پھرتے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے گول ٹپس والے ایئر فون کان کے کیپ یا کان میں ٹپس کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ ہیڈ فون آرام دہ اور طویل استعمال کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے آج کل جو وائرلس ہیڈ فون نکل گیے ہیں وہ آپ کو کھیسے میں آسانی سے رکھ جاتے ہیں اورآپ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں آج کل کے ہیڈ فون بارش میں بھی خراب نہیں ہو سکتے آپ اس کو بارش میں استعمال کر بھی کر سکتے ہیں اس کے کچھ اور منفی فوائد بھی ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا خراب کوالٹی کے ہیڈ فون آپ کے کان میں درد پیدا کر سکتے ہیں آپ اس کو طویل وقت تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں خراب کوالٹی کے ہیڈ فون آواز کا احتجاج کچھ ہیڈ فون آواز کو لیک کر سکتے ہیں جو آپ کے آس پاس دوسروں کو پریشان کر سکتے ہیں اور آپ کی پرائویسی لیک کر سکتے ہیں ہیڈ فون کی بیٹری زندگی وائر والوں سے بہت خراب ہوتی ہے آپ کو اس میں بار بار چارجنگ کرنا پڑے گا اور وائر والے ہیڈ فون بہت جلدی کٹ جاتے ہیں اگر آپ اسے خراب کوالٹی کے میں لیتے ہیں تو پائداری کم معیاری کے ہیڈ فون تیزی سے ٹوٹ سکتے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسے بار بار تبدیل کرنا پڑتا ہے قیمت اعلیٰ درجے کے ہیڈ فون مہنگے ہو سکتے ہیں اور سستے اختیارات آواز اور معیار یا سکون کو قربان کر سکتے ہیں یاد رکھیں انفرادی تجربات ہیڈ فون کی قسم اور برانڈ اور باقی ترجیحات کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں